हेल्ल' सार औ जोङो चिरांनिफ्राय मोनसे टिम थांगोन मानासाव बेरायहैनो ओमफ्राय दा मानासनि थासारिफोरा मा रोखोम बेरायनो औ

अ बेरायनो हागोन दा ने ओरैनो जोङो ओमफ्राय जेनेबा गारि गंसेयाव साबेसेसिम थिखाङो सार

एरैनो ओ सासेयावहाय बेसेबां गोलैयो फास्स' गाहाम गोग्लैगोन खोमा

थिनस' ओरैनो बेसेबां घन्टासिम गिदिंनो मोनो ओमफ्राय

ओमफ्राय ओरैनो गिनांगौथ' गैखाया अ जों टाइगार नायगोन ओमफ्राय एलिफेन्ट नायगोन औ नोंसोरनो थांफाखायो सासे

अब्लाथ' गिनांगौ जेबो गैया सार

जों बार'जनसो थांगोन सार

औ ओमफ्राय जानाय मानायथ' सिन्था गैया होजोंनो मोनजाजोबो ने मानास आवनो हटेलफोर दङ ना

जोङो नैबे माबायाव फन्द्र' थारिकनि सिगां थांगोन औ नभेम्बरावनो ओरैनो थेर' थारिखफोराव जों थांगोन ओमफ्राय सारमोनखौनो लोगो मोनखागोन दा होजों थाङोब्ला

दे बिदिब्ला थांनायनि सिगां क'ल खालामहरनोसै सार दे बिदिबा